आं अमा फिसियो दा फिसियो बोरमा फिसियो ओमफ्राय मोसौ फिसियो मानो होमबा आङो मोसौ बोरमा अमाया गोनांथार खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आं अमाखो फियो बोरमानो लाइ आदार बायनाङा गांसोफ्रानो जायो अब्लाबो आङो फिसिनो मोजां मोनो दा आंनि अमाया समनि गेजेराव फैसा गैया थाखा गैया बिराद प्रब्लेम जायो मावनो हाया दांनो हाया अब्लाबो आं अमाखौ खस्थ' मस्थयै फेदेरो फोलावो गिदिर खालामो आं बेजोंनो मोनसे मोननै एसे एनै न'फ्राव सोरजिनानै दोनो फिसा फिसौब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजों फेदेरनानै आङो उनाव बिनि फिथाइखौ मोनफिनो नाथाय आं दाफियाव थांब्लाबो बे आंनि दाउ अमा फारौ मोसौ बोरमाफोरनो आं गैयाब्ला नखरनि मानसिफ्रा आदार होयो बोराय नङाब्ला आंनि फिसाफोर फिसौफोर बिसोरो जोथोन लायो बिनि उनाव आं फैब्ला अमाखौ नायस्रांनानै आं आबार खालामो बे बि अमा दाउ बोरमाफोरखौ आं लानो जोबोर मोजां मोनो बे अमा दाउ लाब्लासो जोंनि नखरा अपकार जायो ताखा फैसा फैयो फेदेरै फोलावै फान्नानै लायोब्ला गोबांथार ताखा फैसा जमा थानायबायदि जायो अमा खासि मासे फानबा जोङो बार' हाजार फन्द्र हाजार बिदि मोनो बिनिखायनो आं अमाखौबो मोजां मोनो आरो बोरमाया गांसो नायनानै खानानै दोनोबा बोरमायाबो मोजां फिसा मोनोबा बे बोरमा फिसानि दामाबो दुइ हाजार बा आराय हाजार बिदि मोनो नखराव माबा मोनसे सोरजिनानै दोननो हायो बिनिखायनो आं अमा बोरमा लानो मोजां मोनो जाबाय